हमारे मध्य प्रदेश में कई सांस्कृतिक परम्पराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है हमारे राज्य में जो त्योहार आते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह और पारम्परिक रूप से मनाया जाता है इनमें सबसे अच्छा त्योहार जो लगता है और पारम्परिक जिसमें रीति रिवाज भी होती है वह रक्षाबन्धन है जो कि भाई बहनों के बीच में बहुत अच्छी तरह से वह होता है और एक दूसरे भाई बहनों में एक दूसरे के प्यार के प्रति रक्षाबन्धन को मनाया जाता है तो रक्षाबन्धन के त्योहार के समय भाई बहन नए कपड़े ला कर तैयार होते हे एवम बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और उनका अभिवादन करती है और भाई अपनी बहन कि लम्बी उम्र के लिए और कुछ पैसे भी देता है और अपना आशीर्वाद भी देता है औ बहन के पैर भी पड़ता है तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा सांस्कृतिक परम्परा और रीति रिवाजों वाला कार्यक्रम जो है वह है रक्षाबन्धन